अपन सभके अगर मिथिला क्षेत्रमे देखल जाइ तऽ रङ्गोली भए गेल या फिर सूर्यके जले जेना चढ़ाबय छियै या कपार पर कुमकुम लगाबै छियै या जेछै टीका जेकरा कहै छै ओ लगाबै छियै या हाथमे देखबै तऽ हमरा सभ जेछै ओ पवित्र सूत्र पहिरे छियै मन्दिरे मे पूजा करै जाइ छियै कोइ दरगाहमे जाइ छै तऽ व्रत करै छै रोजा करै छै इसभ धार्मिक प्रथा देखबै एकर बहुत सारा धार्मिक महत्व भी छै आ खास करके अपन सभके जे सन्स्कृति छै ओकरा सभसँ काफी जुड़ाव रखै छै ई चीज किआकि अपन सभके सन्स्कृतिमे टीका लगेने बहुत अच्छा मानय छै कि जेना सूर्यके उपासनामे जले चढ़ाबै छियै तऽ सूर्यसँ जेछै डायरेक्ट टीकासँ भगवानके रूपमे देखै छियै ओकर बाद हमरा सभके देखै छियै जेना छैठ पूजा करै छियै छैठे अपना सभके जुड़ाव छै सूर्यके पूजा करै छियै या फिर जेना व्रते राखै छियै हम सभ तऽ ओकर वैज्ञानिक रूपसँ भी देखल जाइ तऽ व्रतके बहुत बड़का फायदा होइ छै ओहुनो कहल जाइ छै वैज्ञानिक रूपसँ कि जे सप्ताहमे कमसँ कम एक दिन भूखा रहना चाहिए जेना हमर सभके अपन सभके समाजके जेछै हमर सभ महिला सभ दादी सभ राखै छै तहिना पुरुषो केओ केओ राखै छै या फिर कहियौ कहियौ जेछै सालमे एक दू बेर होइ छै जेकरामे कि पुरुषो सभ खास करके राखै छै या फिर केओ केओ अहिनो राखै छै तऽ ई बहुत बड़ा असर करै छै ओकरा स्वस्थ रहै के लिअऽ भी अच्छा होइ छै आ दोसर ओकर शरीर भी अच्छा रहै छै बीमारीसँ लड़यके लिअ भी मिलै छै किआकि कभी कभि सप्ताहमे एक बेर शरीरके खाली भी रहना चाहिए पेट आ दोसर ओकर जेछै खानो भी बचै छै तऽ इएहो आशा रहै छै कमसँ कम ओहि दिनके भी खाना बचै छै तऽ ओ बहुत बड़ा काम करै छै आ ओकरबाद जेछै स्वस्थ शरीरके भी जरूरी छै कभी कभी व्रत भी राखल जाइ